औ

अ अनसुमा बसुमथारिमोनना अ नोंथाङा एफ्लाय खालामगोनसो नङा होनब्ला औ ओरैनो मा मा खालामदों नोंथाङा

बर्थमाननि अ

अ अ फोरोंगिरि जानो गोसो आरो बर्थमान नङा होनब्ला अ ओमफ्राय माब्ला फैगोन नोङो दा ए अ थिगानो दोङो आं नोंखो खनसे लोगो हमगोन नों फैनो हागोन आरो जोंहा मोनसे माबाबो दोङो स्कुल एस एम सि बिथांमोनजोंबो एसे रायज्लायनानै जोङो लाग्रोनांगोन रायज्लायनानै अ आरो जोङो इन्टार्नशिपबो लायो इन्टार्नशिप लायो बेहाय अ बेहाय आरो जिखिनि केन्डिडेटफोर फैयो बेहाय गासिखोबो जों लिंहरगोन

ओरैनोथ' एग्रिगेसनब्लाबो हागोन हानायालाय दायो पस्टबो दङ ओंखारदों आरो बेनिफ्राय मोजांसिन आरो हाय कुवालिफिकेसन दोंब्लाथ' मोजांनि बाथ्राबाव

जोङो नायसिगोन एसे नायग्रोनानै लासिगोन आर बेहाय इन्टारभिउबो जों फाथिनांगोन जोङो सिंजोंबो बिदि होनो हायाबायदि खारन गोबां केन्डिडेट दङ जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारभिउ सिसटेमजों फाथिगोन आरो खबर हरगोन

पस्टआ दङ पस्ट दङ दायो जोङो साथाम टिचारखोनो लाखिनांगोन साथामसो ओंखारलांबाय प्राइभेट स्कुल जोंनिया औ प्राइभेट बिदिनो जायो हाबलाय ओंखारलाय फोरोंगिरिफ्रा हा हा अ ह ह ह अ इंलिस इंलिसनिबो नायगिरखादों जोङो मोजां सिपिसियेल होनोब्ला इंलिस साबजेक्ट माने फोरोंगिरिखौ नागिरखादो मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा

अ दे दे थिगानो दङ दे होमब्ला माब्ला फैयो होफैनो हागोन औ दे दे दे